وعلیکم السّلام

جی آپ بتائیے کیا ہے

اچھا ہاں سر سمیع صاحب بولیے جی میں اشتیاق بات کر رہا ہوں اشتیاق جی ہاں سمیع صاحب بتائیے فریج کا دیکھیے اسٹارٹنگ رینج جو ہے پندرہ ہزار سے شروع ہے پندرہ ہزار میں جو ہے وہ ون نائنٹی لیٹڑ ڈبل ڈور نہیں سنگل ڈور ہے وہ

فائنانس آ آئرن بھی ہے ساڑھے فائیو سکسٹی روپیز سے شروع ہے اب آپ کے آپ کو جو چاہیے ہوگا اُس میں ہائی کنفیگریشن آتا وہ اگر آپ لے رہے ہیں وہ تو اور زیادہ ریٹ ہوگا مطلب منیمم اسٹارٹنگ رینج جو ہے فائیو ففٹی سے شروع ہے

ہاں ہاں آئیے آپ آئیے آپ وزٹ کریے جیسا آپ چاہ مل جائیں گا آپ کو بہت سارے اور اپنا پورا سوفا سیٹ کا دیکھیے اسٹارٹنگ رینج بتا دیتا ہوں میں اب اُس کے بعد تو سمجھو لیمٹ ہی نہیں ہے وہ اسٹارٹنگ رینج جو ہے میرے پاس جو ہے اٹھارہ ہزار سے شروع ہے ہاں تھری پلس ٹو ون ون اوکے سمیع صاحب آئیے آپ کو جی اوکے تھینک یو ویری مچ سر بڑھیاں